ڈرائیور صاحب یہ آپ نے کون سا رستہ لے لیا پہلے ہی میں اتنا لیٹ ہو چکا ہوں اور یہ رستہ بھی بہت زیادہ لمبا لگ رہا ہے اور یہ روڈ بھی صحیح نہیں ہے سڑک بن رہی ہے یہ اس میں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا اور کوئی رستہ نہیں ہے کیا دیکھو کوئی شارٹ کٹ رستہ ہو میرے کو ٹائم سے پہنچنا ہے پہلے ہی بہت زیادہ لیٹ ہو چکا ہوں ایسا لگ رہا ہے آگے بھی میں لیٹ ہو سکتا ہوں آپ پلیز کوئی دوسرا رستہ دیکھو اور میرے کو جلدی سے پہنچانے کی کوشش کرو میرا وقت بہت زیادہ قیمتی ہے میں چاہتا ہوں آپ جلدی سے میرے کو پہنچا دو